जब हम ड्राइंग करने के लिए बैठते हैं तो हमें अपने माइंड में जो पिक्चर्स होते हैं जो हम मूवीज़ देखते हैं उनकी पिक्चर्स और जिस पे हमें बनाना है वह हमें दिखाई दे जाता है और जो हम बनाना चाह रहे हैं जिसमें अलग अलग तरह के थॉट आते रहते हैं तो हमारा जो मन होता है बनाने का तो हम वो ही बना लेते हैं उसी में स्लो स्लो तरीके से बैनर के ट्यूब में बना लेते हैं तो जो भी हमें बनाना है वो सिंपली तरीके से बन जाता है और माइंड में आता जाता है जो चित्र होते हैं वो ऑटोमेटिकली आँखों के समय छपने रहते हैं लग लगा रहता है छप जाते हैं तो हम सोचते हैं इसमें ये वाला उठाके ना इसमें इसे ऐड कर देते हैं और दूसरे वाले में दूसरा ऐड कर देते हैं जोड़ देते हैं तो ऐसे ही हम ड्राइंग कर लेते हैं जो सामने आ जाता है हम फिर उसी पर बनाना शुरू कर देते हैं धन्यवाद